जय झूलेलाल मुंबई शहरु में रोज़गार ऐं अजीविका खे ऐं लाइ चङा ई कपिड़ा जा दुकान लाइटिंग जा खाधे पीते जा दुकान आहिनि इहो हिकिड़ो स्रोत आहे रोज़गार कमाइण जे लाइ पर अॼुकल्ह निजी नौकिरीअ खे बि वधीक हूं ध्यानु ॾियनि था उनजी जेका आहे महानता वधीक आहे ऐं उनमें छो जो वधीक सेवाऊं अॻियां हली मिलनि थियूं त हिन करे निजी नौकिरीअ खे वधीक ध्यानु ॾिनो वियो आहे जय झूलेलाल